अन्य जनजाति जैसे मछुआरे लोग तालाब में मछली मारने जाते हैं नाव पर नाव के जैसे जाली बाँधते हैं जैसे नाव चलता है वैसे वैसे नाव में मछली फँस कर आती है मछली फँस कर आती है ओस में तह गड्ढा अपने घर में भी पोखरा खनमा के उसको भी मछली जिलाते हैं जैसे कि उसको चारा पानी भी खिलाते हैं और और उसको मारकेट में भी मछली मारकेट बेचते भी हैं अच्छा अच्छा प्रॉफिट होता है उससे जैसे कि घर गृहस्थी उसमें भी चलाते हैं चलाते हैं मछुआरे मछुआरे लोग तो हर जगह बाज़ार में मारकेट हर जगह लेकर जाते हैं जैसे टोकरी हो गया टोकरी में भी मछली भरकर बेचने भी चले जाते हैं बेचने चले जाते हैं और जो कि उसी से अपना घर गृहस्थी वह चलाते हैं जैसे बच्चों को लोक हो गया है पढ़ाई भी लेकर और उसको गृहस्थी इतना होता है कि न मछलिएँ से हीं ओ सब पालन पोषण हीं कर लेते हैं वह और मछुआरों को भी त्योहार होता है जैसे त्योहार में हो गया है होली हो गया है दीपावली हो गया और जो कि हर एक त्योहार है और एकता जैसे कि हम लोग मिल जुल कर ही उस को मनाते हैं त्योहार को